जी हाँ हम बहुत तरीके से पैसे बचाते हैं जैसे कि हम अपना बीमा भी करवा लेते हैं और गुल्लक में भी मतलब पैसे जमा कर देते हैं ताकि हमारी कभी परिस्थिति कैसे भी मतलब आ जाए तो उसको हम अपने तरीके से सुझाव कर सकते हैं एफ डी भी खुलवा लेते हैं जिसके द्वारा भी पैसे की हमारे पास बचत हो जाती है और हमारा रुका हुआ काम पूर्ण हो जाता है इससे हम फालतू खर्च नहीं करते और हमको पैसे बचाने का ऐसा अलग अलग तरीके से हम अपने पास कुछ पैसे पैसे जमा करके रखते हैं और पैसों के लिए सही जगह पर उपयोग करते हैं पैसों का हम सही जगह पर उपयोग करते हैं